ग्रामीण भागान गेम्स डेविलोप करच्या खातीर खुबशे प्रयत्न गरजेचें आसा कारण गांवांत जर पळयलें जाल्यार असो खेडवळ भाग आसता ज्या जाग्यार खंय तांकां खेळपा खातीर ज्यो सुविधा जाय त्यो सुविधा मेळना भुरग्यांक खूब उमेद आसता खेळपाची पूण खेळपा सारकी योग्य जागात नाचता ते वेगवेगळे खेळ खेळटात पूण गांवांत चड पळयशात तर जे तांकां शक्य आसा अशेच खेळ खेळटात जशे विटू दांडो खो खो कबड्डी ह्या सारक्या खेळान खंयू खेळपाक मेळटा त्या भुरग्याक म्हणून चडशे हे खेळ खेळटात आनी आतां जर पळयलें जाल्यार चड गांवान गरज जी आसा ती ग्रावंडाची मैदानाची ती जर तांकां मेळ्ळी आनी योग्य मार्गदर्शक मेळ्ळो जाल्यार तांची इत्शा शक्ती जी आसा खेळान प्रगती करपाची ती तयार जावंक शकता आनी ही इत्सा शक्तीच्या जोरार जर ते भुरगे खेळत आनी तांकां तर योग्य मार्गदर्शक मेळत जाल्यार तें आपलो फुडार घडोवंक शकता राष्ट्रीय स्थरार सुद्दां ते आपलें नांव कमोवंक शकता आनी खुबशी अशे घडलेलें आमकां दिसून येता जें वेगवेगळे खेळाडू आसा ते आपल्या गांवानसुनूच वयर सरलेले आसात आनी ते एकदम एक्सपर्ट वेगवेगळ्या गेमींनी जाल्ले आसात आनी सगळ्यान महत्वाची गजाल म्हटल्यार किद्याक किदें तर त्या भुरग्यांक जें मार्गदर्शन जाय तें मार्गदर्शन त्या प्रमाणान मेळना आनी हें मार्गदर्शन दिवपी असो योग्य मनीस जर मेळत जाल्यार प्रत्येक गांव हो खेळान फुडें सरतलो आनी आपलें नांव कमयतलो आनी त्या खेळा खातीर तो फामाद जावंक शकता ह्या खातीर सरकारानूय मातशें आपलें लक्ष घालूंक जाय आनी भुरग्यांक मदत करच्या खातीर जी किदें गरजेचें आसा खेळपा खातीर जें किदें जाय तें पुरोवंक जाय आनी तशें योग्य जडण घडण घडच्या खातीर तांची तांकां बरो मार्गदर्शक दिवपाचो प्रयत्न करूंक जाय आनी सगळी कडेन प्रत्येक गांवान एक एक तरी मैदान जाय ज्या जाग्यार भुरगे फावल्या वेळार खेळूंक शकतले आनी अशें जर जायत जाल्यार खरेंत एक खेळाचो इम्पेक्ट जावन एक ह्यो ज्यो गेमी आसा तांच्या जिवनांत एक व्हडलें रोल प्ले करूंक शकता अशें म्हाका तरी दिसता धन्यवाद